کچھ عام غلطیاں یہی ہیں کہ جو لوگ پہلی مرتبہ ڈرائنگ بنانا بنانا شروع کرتے ہیں اب وہ سوچتے ہیں کہ میری ڈرائنگ ایک مرتبہ میں ہی اچھی بن جائے اور اس میں بہت زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ایک مرتبہ میں کوئی چیز بھی پوری بہتر نہیں بن سکتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھا فنکار بننے کے لیے جتنی زیادہ مشق کی جائے گی اتنا ہی زیادہ اس اچھا فنکار بنتا جائے گا اس میں ماہر ہوتا جائے گا اور اس کے لیے پینسل اور ربر کا یوز کرنا بہت ضروری ہے اگر کوئی انسان صرف جلدی جلدی بنا لے تو وہ اچھا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ ایک مرتبہ بگاڑے پھر صحیح کرے پھر مٹائے پھر صحیح کرے تو وہ صحیح بن جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ اچھا فنکار بن جاتا ہے